हमरा सभक इलाकामे बेर बेर कोयली देखाइमे अबैत अछि जे एकटा अजब किस्मके चिड़ै अछि एकरा देखऽके लेल हमरा सभ सदैव बेचैन रहै छी एकर आवाज सभके मन मोहि लै छै ई अपन आवाजसँ एकर आवाज एकटा एहन छै जे सुनयके लेल लोक बेर बेर प्रतिशील रहैत अछि ई हमरा सभक इलाकामे बेर बेर बेर बेर अबैत रहैत अछि आ हमसब एकरा देखैत रहै छी